जय झूलेलाल मां कविता शिवदासानी ती ॻाल्हायां मां सिंधी ढाबे मां तव्हांखां रोटी घुराई हुई तव्हांजी रोटी टाईम सां हिकु त न आई हुई ॿियो रोटी थदी हुई ऐं रोटीअ में तीखो ऐं तीखोपन हुओ जेका मां न खाई सघियसि ऐं रोटी में मतिलबु रोटी जलियल बि ऐं भाॼीअ में ज़रा बि मज़ो न हुओ ऐं जेका मां दालि घुराई उहा दालि न आई हुई ॿी काई दाल तव्हां मूंखे मोकली जेका मां खाईंदी न आहियां तंहिं करे तव्हां हिन खे ऑडर खे ॿिए नमूने वरी मोकलियो मां वरी तव्हांखे लिखाया थी जेको ऑडर तव्हां मूंखे गर्म करे मोकलजो वॾी वॾी महिरबानी